हैल्लो खराब न नि साफ ही दित्ते हे केह् पता फिर नेईं साफ ही पाई दित्ते हे केह् पता फिर जल्दी जल्दी पाउड़े होने दिक् तुस शाम्मी बापस लेई जाएओ आप्पू पाइयै लेई जाएओ साफ साफ कोई गल्ल नि केह् पता गलती कन्नै होई गेआ होना केह् पता चलो कोई नी हुन तुस शाम्मी आएओ ना वापिस चेंज कराऊड़ेओ असें दिक्खियै नि जल्दी जल्दी पाउड़े पता नि चलेआ होना कोई गल्ल नि तुस आप्पू पाई लैएओ शाम्मी टाइम आप्पू पाई लैएओ ठीक ऐ